आमी न्हू गोंया न्हू थंडी जाली न्हू जाल्यार दोतोरा बर वयची परस पयलीं घरांतली वखदां करताय जावं येता न्हू गरम उदक ते मागीर गरम उदकांत हनी आनी लिंबू घालून पिताय त्या तेजे आमगे गळो बरो जाता मागीर दुदाक हल्दी घालून पिताय मागीर तुलसी पानां आसताय तेजे पान घेवन उदकांत घालून तीं पिताय मागीर आलें घालून मागीर लोंगां तिखी हें घालून उदक करताय इफ थंड जाली न्हू जाल्या मिठा उदकान आमी गगोळ घेताय मिठा गळगोळ मिठा तें घेताय आमी तेज्यान थंडी बोरी जायन वयता आनी चडशें चोवपाक गेल्यार गोंयांत कोडो म्हूण आसा तो कोडो थोडशें झाडां झाडां पान आसताय तिज्यान जालो आसता तो कोडो तितून सांबार घालताय मागीर जीरे घालताय आनी तो आनी एक पान येताय तितून बरें घालून शिजोयताय आनी तो पिताय तेजी सामकी थंडी बरी जाता तशेंच ओटलामा पान म्हूण आसत तेजे रोस काडून पिल्यार थंडी चड भर जाता जायत्या बऱ्या पडटा आमगे गांवांत लोक हे शिकून थोंडी बरो कोताय दोतोरां भर वस परस आनी जायती झाड पालो आसताय आनी जायती वखदां थोडी आपण तोंडा आलें दोताय आलें दवरून बरो कोताय आपणे थंडी तेशी करून उदक गरम उदक पिताय पिवपाकू जाय आनी तेज्यान आमगे थंडी भर जाता